म्हाका धांवपाक कोणें प्रेरीत केलें ना बट फस्ट ऑफ ऑल म्हाका खबोर नासलेलें लायक म्हाका फास्ट धांवपाक जाता म्हूण सो तेदो हांव स्कुला गेलें तेदोना म्हुगे पीटी सर आहलो तो तेणे लायक एशे कोन्न बेश्टें रेंडमली रनींग कंम्पिटिशन दोवरलें सो तेतूंत हांव येयल्लें फस्ट सो तेका लागोन म्हाका रियलायज जालें की म्हाका हांवूं धांवपा मुको जाता म्हुणोन लायक तो टेलंट आहा म्हूण म्हाका सो तेशें कोन्न कोत्ता कोत्ता लायक आमकां म्हाका पिटी सरान तालुका लेवल मागीर डिस्ट्रिक्ट लेवला धाडलें सो थिंगांय बी हांयें जायतीं इनामां जोडलीं आनी आनी रनिंगान म्हाकाय बीन म्हुगे हेल्ता जायते बेनिफीट्सूय दिल्याय की लायक तेशे कोन्न तितूलें टायर्डूय जायनासले धांवता आसतोना फस्ट जातालें बट मागीर म्हाका मुखार मुखार धांवलें तेदोना जायना जालें किद्या लायक तें म्हागे डेली अशें को जालें सो या इतलें आहा